जोंनि खाथियाव ओ निजियारि बेंक होनबाथाय बड'लेण्ड बेंक दं आरो सरकारि बेंक होनबाथाय स्टेट बेंक दं जोंनि जायगायावनो दा आंथ स्टेट बेंकखौ मोजां मोनो आंनि फालनिफ्राय मानो होनबा स्टेट बेंकनिफ्राय गोबां मानसियानो लन लानानै बायदिसिना दखान बा बिजिनेस मावदों बेफार फालांगि मावदों दा बेखायनो आङो स्टेट बेंकखौ मोजां मोनो आरो जों गोसोबानो बे बेंकआव हाबैनो हायो मोननो थाङो मोननो हायो बिदि